मेरे परोआरर दे में तुसें गी दस्सना अपने परोआर दे बारे च ते मेरे जेह्ड़े भ्राऽ न दो भ्राऽ अस ते तिन्न भैना हियां जेह्ड़ी बड्डी भैन ही मेरी ओह्दा ना सत्या हा ते भ्राऽ दा ना करतार चंद हा ते मेरा नां मोहन लाल ऐ ते मेरे कशा छोटी भैन ओह्दा नां मक्खना देवी ऐ ओह्दे कोला छोटी जेह्ड़ी ओह्दा नां निक्की देवी ते तिन्न भैना दो भ्राऽ हे अस अग्गें मेरे जेहड़े घर आह्ली ऐ लाड़ी मेरी ते दो एह् त्रेई च में ब्याह कीता हा ते मतलब ग्रां साढ़ा जेहड़ा पौंदा सैड़ा क्लोनी च ते मेरी लाड़ी दा जेह्ड़े माइके नै ओह् पौंदे डंसाल एरिये च ते एह् साढ़ा परोआर हा ते एह् इ'यां मतलब जेह्ड़े साढ़े दोस्त हे मेरे मुड़े में इ'यां स्कूल च जंदे होंदे हे दसमीं कीती दी ऐ में ते स्कूल च जाना ओह्दे च बड़े दोस्त हे अपने इ'यां मतलब ग्रां च खेढना मतलब गुल्ली डंडा होई गेआ एह् शौक हा साढ़ा खेढने दा ते जि'यां कोई मतला उस टैम आखदे घसूतड़ियां मारनियां भाई साढ़े डोगरी च भाशा होंदी ही इ'यां कोई प्हाड़ी लाका होंदा हा प्हाड़ी च जाना असें ते ओह् पत्थर रक्खन ओह्दे उप्पर असें घसुतड़ियां मारनियां खेढां खेढनियां ते स्कूल च जाना ते आइयै अपने परोआर जेह्ड़े साढ़े भापा होर हे ते साढ़ी मां ही जेहड़ियां ते उं'दे आस्तै बी असें उं'दा कैह्ना अस जेह्ड़ा नेईं मोड़दे हे साढ़ा जेह्ड़ा ओह् टैम हा अस जो चीज दसदे हे अस उ'नें गी अस कम्म ओह् अस करदे हे उं'दा ते उंदी मां प्यो दी जेह्ड़ी अज्ज बी इज्जत करने आं की के साढ़े भापा हुंदी डैथ होई दी ऐ साढ़ी मां होर न बचैरियां ते बुजुर्ग न इसलै ओह् अस्सी साल उमर ऐ उं'दी ते उं'दी बी अस बड़ी इज्जत करने आं के जेह्ड़े हून साढ़े जार दोस्त होई गे जेह्ड़े उं'दे बारे च बी अस यार दोस्तें गी बी सनान्ने आं कि अपनी जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी भाशा ऐ जेह्ड़ी अस कैम रक्खचै ते ओह्दे आस्तै केह् करना असें कि जेह्ड़े अपने साढ़े मां प्यो ते उं'दी जेह्ड़ी असें अज्ज बी सेवा करचै ते ओह् भगोआन अग्गें असें गी कोई ते कोई असें गी फल ओह् मिलदा जिन्नी अस अपने मां प्यो दी सेवा करचै ते ओह्दे च भगोआन असें गी सुख शांति असें गी थ्होंदी ऐ ते मनै च असें गी इ'यै होंदा कि अपने शांति होंदी ऐ कि अस एह् अपने मां प्यो आस्तै करै करने आं कि अपने मां प्यो दा जेह्ड़ा असें नां रोशन करना चाहिदा जिन्ने मेरे दोस्त न जेह्ड़े सुनै दे बी हैन बचैरे ते जेह्ड़े केईं दोस्त मेरे ऐसे बी हैन कि इस दुनिया च नेंई रेहदे ओह् चली गेदे न सुरगबास होई गेदे ते चलो उं'दी आत्मा आस्तै बी अस भगोआन अग्गें एह् प्रार्थना करगे के चलो भाई उ'नें दोस्तें साढ़े जेह्ड़ें गी सुख शांति मिलै ते बाकी साढ़ा बचपन जेह्ड़ा गरीबी च गै चलेआ ते गरीबी च हून अग्गें जाइयै हून अस दो ज्हार त्रेई चलै दा हून चौह्बी औने आह्ला साढ़े अग्गें ते अज्ज टैम पर असें गी उस मालिक दी दया कन्नै बहुत किश मिले दा ऐ ऐसी गल्ल निं ऐ जिन्नी अस अपने मां प्यो दी सेवा करगे ते असें गी बहुत मतलब खुशी मिलदी ऐ अपने मन च ते ओह्दे आस्तै असें दोस्तें बी सनान्ने आं कि जि'यां साढ़े एह् दस्सेआ इ'नें हून जेह्ड़ी साढ़ी फैमिली ऐ कि मेरे बच्चे न जेह्ड़े ए दो मुड़े न मेरे ते इक कुड़ी ऐ बड्डे मेरे कुड़ी दा नां वीणा देवी ऐ ते बड्डे दा नां नरेश भगत ते छोटे दा ना सौरभ ऐ ते बच्चे मेरे दो जेह्ड़े मुड़े पढ़ै दे न इसलै ओह् कालेज च ते उं'दी जेह्ड़ी असें फीसां फूसां जां कोई जेह्ड़ा बी खर्चा होंदा थोह्ड़ी गौरमैंटा दी तरफा बी असें गी हैल्प मिलदी ऐ स्कालरशिप मिली जंदी बच्चें आस्तै ते ओह् बी अस बड़ा इ'यां गौरमैंट दा शुक्रगुजार आं कि जेह्ड़ी गौरमैंट साढ़े आस्तै इन्ना किश करै दी ऐ ते अस अपने बच्चें गी जिन्ना बी पढ़ागे ते उन्ना गै साढ़े आस्तै बैनिफेट मिलदा ओह्दे च ते ओह् अस दिक्खै ने कि चलो गौरमैंट दी स्हूलत मिलदी ऐ असें गी ते बाकी साढ़ा जेह्ड़ा ग्रां दा होल म्हौल होंदा अपने ग्रां च जि'यां रौह्ना अस हून जि'यां अग्गें बच्चें दे बारे च दस्सेआ तुसें गी ते अग्गें भ्रा दे बच्चे न जेह्ड़े ओह्दे तिन्न मुड़े न बड्डे भ्रा दे ते इक उं'दी कुड़ी ऐ ते बड्डा दा नां जेह्ड़ा मुल्ख राज ऐ निक्के दा जेह्ड़ा चमन ऐ ओह्दे कशा निक्का जेह्ड़ा राकू ऐ ते कुड़ी गुड़िया दा ना शक्ति देवी ऐ ते एह् जेह्ड़ी भ्रा दे बच्चे न ते बाकी जेह्ड़े साढ़ी फैमिली ऐ जेह्ड़ी साढ़ी माता होर न जेहड़ियां ओह् असें गी बड़ी सपोर्ट करदियां कि अज्ज बी अस जेह्ड़ा घर आस्तै रुट्टी बनदी साढ़ी जेह्ड़ी ते ओह् बुजुर्ग जेह्ड़े अपने अपने हत्थें नै असें गी बनाइयै खलांदे न ते अस तां आखने आं कि अपने बुजुर्गें दी जेह्ड़ी बड़ी सेवा करनी चाहिदी और उं'दा जेह्ड़ा आशीर्वाद जेल्लै सवेरे अस घरै बाह्र जन्ने आं अपने कम्म आस्तै कोई बी ध्याड़ी लाने गी जाना अपने जेह्ड़े माता पिता दा जेह्ड़ा आशीर्वाद लैना ते आशीर्वाद लेइयै जिसलै जन्ने आं अस ते ओह् असें गी बड़ी मनै च शांति मिलदी ऐ अदूं असें गी पता बी निं चलदा कि साढ़े जेह्ड़ी कम्म उप्पर गेदे कि साढ़ा कम्म कुसलै होएआ ते कुसलै नेईं होएआ बहुत अच्छा उं'दा जेह्ड़ा असें गी शीर्वाद मिलदा ते एह् चीज असें गी लैना चाहिदी